आं हॅलो हय हें आमचे आमचे काजू आमचे चड ना एक आसा एक सादारण शंबर दोनशीं सुमार झाडां आसा आमची ना ना ते येलो कलराचे आसता रेड कलाराचे आसता दोन कलराचें हें येता फोगां आमी फोगां म्हणटा ताका फोगांय म्हणटात तुरमणाय म्हणटात जीं फ्रुट्स आसता पळय नी ताका

हय आमचे कडेन आसा म्हणटगीर आमी तीं वर्स भर मेळना ती त्या अमक्याच सिजनाकच मेळटा ती म्हणजे समर सिजनाकूच मेळटा ती आमकां कळणा म्हाका सारकें हय हय आं पळय सुरवातेक जेन्ना जाता पळय नी तो तेका आमी बिबो म्हणटा बीब बिबो जातकीत बिब्याक तेका दोन पार्ट आसतात एक बी आसता पळय नी तो पार्ट आसता आनी एक फाटले आनी एक पार्ट आसता ताका आमी म्हुट्टो म्हणटा तेन्ना ते दोनूय मात्शे ग्रिन कलराचे आसता ताच्या नंतर हळू हळू ताका तातूंत रंग भरता मागीर जो म्हुट्टो पार्ट आसता तो येलोईश किंवां रेडीश जाता आनीक जी बी आसता ती मागीर ग्रे कलराची आसता सो तातूंत भीतर जो हो म्होंवलो आसता पळय तो आमी खातात सोलून किंवां भाजून खातात ना ना ना ना नोर्मली चडशें सगळें यूज जाता तें हें जे काजूचे फोग आसता पळय ते आमी धडयता रोस काडटा आनी मागीर ताचे पासून हुर्राक फेणी हें आमचें गोंयचें सामकें फामाद फेणी आनी हुर्राक म्हणचे गोंयचें सामकें ओरिजनल तें आमी मागीर विकतात हय सोरो सोरो सोरो लिटर आता म्हाका दिसता ना ना म्हणल्यार एक शंबर दोंनशीं रूपया अशें आसा लिटर फेणी फेणी फेणी म्हारग फेणी दोन पद्दतीन बडोवपा पडटा डबल तेका वावर आसता हय तुमकां कितले जाय ते तुमी सांगा आमकां त्या प्रमाणे तुमका बाटल्यां घालून तुमका कितली कितली कोंटिटी जाय त्या प्रमाणे आमी पॅक करून दिता तुमकां फक्त लायसन ना लायसन सद्याक आमी कशें आसा आमी लोकल आसले कारणान आमचे कडेन ते लायसन करपाचे प्रोसेस ना ना जाल्यार तुमका स्पॅशली जी ज्या बार्रांक लायसन आसा पळय नी थंयच्यान घेवचे पडटलें आमचे कडेन तशें लायसन बी हे करपाचें आमचे कडेन आमी लॉकल विलेजर आसले कारणान ते आमचे कडेन ती पध्दत ना हय हय हय हय हय भाजून तुमका हांगा सादरणशी साडे पाचशें रूपया पडटली किलो

हय हय पडटल्यो बऱ्यो